ہمارے باورچی خانے میں کئی طرح کے برتن ہوتے ہیں اتنے سارے برتن ہوتے ہیں جس کا الگ الگ طرح سے یوز کیا جاتا ہے اور کچھ برتن تو ایسے ہوتے ہیں جو کم یوز کیے جاتے ہیں جیسے کہ پتیلہ ہوتا ہے جو چھوٹا پتیلہ ہوتا ہے اس میں ہم چائے بناتے ہیں اور بھگونا ہوتا ہے اگر ہمیں کچھ کھانے کے لیے بنانا ہوتا ہے جیسے سبزی بنانی ہوتی ہے تو ہم اس بھگونے میں سبزی کو بناتے ہیں اگر ہمیں تڑکا لگانا ہوتا ہے تو ہم توے کا یوز کر سکتے ہیں فرائی پین کا یوز کر سکتے ہیں اور ہمیں کسی چیز کے لیے اگر پانی گرم کرنا ہے تو ایک ہم بڑا بھگونا لے سکتے ہیں اس میں ہم آرام سے اپنا پانی گرم بھی کر سکتے ہیں اور کچھ برتن تو ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ یوز میں نہیں آتے جو کافی بڑے ہوتے ہیں جیسے کہ گھر پہ مہمان آتے ہیں تو اس کا یوز تب ہوتا ہے زیادہ لوگوں کو کھانا بنانے کے لیے اس کو تب یوز کرتے ہیں ہمارے باورچی خانے میں الگ الگ طرح کے برتن ہیں جو الگ الگ طرح سے یوز ہوتے ہیں اگر ہمیں بریانی بنانی ہوتی ہے یا چاول بنانے ہوتے ہیں تو ہم اس میں کوکر کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس میں آرام سے چاول بن جاتے ہیں کیونکہ اس کا یوز چاول بنانے میں ہی کیا جاتا ہے ہمارے باورچی خانے میں اتنے سارے برتن ہوتے ہیں کافی اتنے برتن ہوتے ہیں کہ سب کا طریقہ اور سب کا یوز الگ الگ ہوتا ہے اگر ہمیں کم چائے بنانی ہو تو ہم چھوٹی پتیلی لیتے ہیں اگر ہمیں زیادہ بنانی ہوتی ہے تو اس سے بڑی پتیلی لیتے ہیں اس سے ہم آسانی سے چائے بنا سکتے ہیں اور اتنے سارے برتن ہو گئے ہیں جس کا ہم آرام سے یوز کر سکتے ہیں ہمارے باورچی خانے میں کافی اچھے اور کافی سندر برتن ہوتے ہیں جس کا الگ الگ یوز کیا جاتا ہے